प्राची तोखे ओला बुक कराइणी अथई अछा ठीकु आहे त मां वटि हिकिड़ो कॉन्टैक्ट नम्बर आहे तूं हुन सां ॻाल्हाए वठु ऐं उन सां ई वञ तूं जाम सुठो ड्राइवर अथई छोजो त मां उन खां ओला बुक कराई हुई उहो मूंखे घर खां वठी करे ऐं अंबरनाथ में रॉयल पार्क में मूंखे एड्रेस बि ख़बर न हुई मां उते कॾहिं न वई हुअमि पर उहो मूंखे हुते प्रॉपर्ली जॻह ते छॾईं ऐं जाम कोऑप्रेटिव हुओ जाम सुठे सां थधे नमूने ॻाल्हाइणु कोई प्रॉब्लम न ईविन मुंहिंजो सामान बि खणी करे घर ताईं मूंखे छॾे आहियो अननोन हुओ मां पहली बार ई करायो हुओ त जेकॾहिं तोखे खपई त मां तोखे हुन जो कॉन्टैक्ट नम्बर शेयर थी कयां तूं हुन खे कॉन्टैक्ट करे ऐं ओला बुक कराए वठु ओके ऐं हिन लाइ काई टेंशन न वठु तोखे जॻह ते टाइम ते बराबरि पहुचाईंदो कोई प्रॉब्लम कोन्हे कोई डाउट कोन्हे ठीकु आहे ओके